हमे एकटा हेडफोन खरिदलो रहियै जेकि ओकरामे तार बगैरह छोटा रहै आवाज भी मिडियम आवाज बहुत कम आवाज रहै आवाज कमके कारण बहुत जादा दिक्कत हुए हुए रहै कलर भी चेन्ज रहै आओर भी बेस वगैरहमे भी प्रॉब्लम रहै आओर मँगाबैके बाद कुछ दिन चललै दू चारि पाँच दिन ओकरा बाद अपने पूरा आवाज झड़झड़ाते हुए अपने खतम हो गेलै ओ ओकरासँ जे छै से आओर ओकरामे जे कलर जे रहै कलर अपने आप कलर भी झड़ै लगलै आओर सभ जे जहाँ रहै सभ वेस्ट छै